आज कल गूगल की दुनिया है हम लोग जब कोई भी बात इंग्लिस अंग्रेज़ी वग़ैरह में लिखा होता है तो समझते नहीं हैं तो हम लोग जो है इसको गूगल से ट्रान्सलेट करके अपनी भाषा में ट्रान्सलेट कर लेते हैं अगर कहीं जाते हैं अगर रास्ते का पता नहीं रहता है तो हम गूगल से उसके अपना वह करके रस्ता मालूम कर लेते हैं जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं और रस्ता मालूम नहीं है तो हम उस उसमें जो है आप डाल देते हैं ऊ क्या कहते हैं रूट डालकर के और वह ऊ उस रास्ते को हम उस रास्ते से हम चले जाते हैं आज कल गूगल का दुनिया है गूगल से ही सब कुछ होता है जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं भाषा वग़ैरह की जानकारी नहीं होता है तो हम लोग ट्रान्सलेट करके अपना सब समझ जाते हैं गूगल अगर किसी भी तरह के न्यूज वग़ैरह देखना होता है या और कुछ सुनना होता है तो गूगल पर अपना करके समझते हैं अपने किसी भी उ संचालित करने के लिए हम गूगल का उपयोग करते हैं तो जैसे किसी जैसे कोई भी चीज़ अपने सही ढंग से गूगल में तो करते हैं जैसे कि किसी भी